चावल है रईस और इंडिया गेट और लक्की डोक और बुड्ढा भोग भी है रईस कितने का बोरा आता है ठीक और वह इंडिया गेट और और लकी भोग कितने का है तो कम नहीं होगा कम कर दीजिए क्योंकि शादी में शादी में ले जाना है ना चावल को दस बोरा ले जाना है इसलिए हो जाएगा करके देखिए नहीं वह इंडिया गेट भी लेना और रहीस भी लेना है नहीं ले रहीस लेना और इंडिया गेट लेना है कितने तक आ जाएगा थोड़ा उधार उधार कर दीजिए गाँव छोड़कर थोड़ी ना भाग जाएँगे फ़िर आएँगे ही आपकी दुकान पर हम पहचानते हैं ना आपको आएँगे दुकान पर तो जान पहचान हो ही जाएगा थोड़ा कम कर लो हो जाएगा ऐसे इतना चावल लेंगे तो कम नहीं कीजिएगा वह किसी की शादी का भी राशन यहीं से ले जाना है चावल तेल ले जाना है सब कुछ यहीं से ले जाना है इसलिए बोल रहें

ले लेंगे दस पैकिट चावल का आप फाइनल कीजिए इंडिया गेट लेंगे दस पैकिट और रहीस लेंगे पाँच पैकिट ठीक है ना रख रहें